ناسک ضلع تہواروں اور میلوں کا شہر ہے یہاں منایا جانے والا سب سے مشہور تہوار کنبھ میلا ہے جو ہر بارہ سال بعد ایک ہندو یاترا ہوتا ہے گنیش چترتھی بھی یہاں کے انداز میں منایا جانے والا ایک عظیم تہوار ہے ناسک کو ڈنڈ کارنیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے جہاں بھگوان رام اپنی جلا وطنی کے دوران رہتے تھے ترمبکیشور بارہ چبیترہ لنگوں میں سے ایک ہے مقدس دریا گوداوری یہاں سے برہم گری پہاڑوں سے نکلتا ہے کنبھ میلا بڑے اسراف کے ساتھ منایا جاتا ہے میلے کے مقام پر عقیدت مند جمع ہوتے ہیں اور کئی رسومات ادا کرتے ہیں اور بہت سی تقریبات کی جاتی ہیں مذہبی مباحثے اور عقیدت سے گانے کا انعقاد کیا جاتا ہے عقیدت مندوں زائرین اور مقدس مردوں کے لیے بڑے پیمانے پر کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے